ایکشن ٹیکسی کے پہنچنے کا تخمینی وقت پوچھیں منظر نامہ آپ کیب یا آٹو میں ہیں ڈرائیور سے پوچھیں کہ مقام تک پہنچنے میں کتنا وقت لگے گا سڑک کی تعمیری تعمیر کی وجہ سے آپ کو نیا راستہ اختیار کرنا پڑا لہذا پہنچنے کے تخمینی وقت کے بارے میں پوچھ گچھ کریں